मैं ग्राम इस ग्राम का निवासी हूँ भरतलाल हमारे गाँव में सरकारी सुविधा से काफ़ी दूर दूर तक काफ़ी वास्ते नहीं है जैसे की हम लोग के यहाँ रोड बनते है रोडों में सही प्रक्रिया से रोड बनाए नहीं जाते है ऊंचे खाले गड्ढे गुढ़े और सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती कि लोग आ जा रहें है कैसे आते बरसात में आए दिन बरसात में काफ़ी दिन दिक्कतें उठानी पड़ती हैं की हम लोगों के प्रक्रिया आने जाने के लिए भी बंद करना पड़ता है जगह जगह पानी रुक जाना गड्ढे हो जाना सोच समझ के चलना पड़ता है लोग स्कूल कैसे जाएं इधर ही सिस्टम यहाँ तक गड़बड़ है कि रोडें भी ऐसे ही लग जाता है फिर उसके बाद उसकी नाले जो रोड नहीं सही तो नाले की सुविधा नहीं है पानी कहाँ जाए कैसे जाए कहाँ गिराया जाए तो ये गंदगी हो जाती है पानी निकालने का भी सुविधा यहाँ नहीं है सिस्टम से रोड नाले और लाइट खंभे की बात ही नहीं करिए आप लाइट ऐसे ऐसे गुल हो जाती है कि पता ही नहीं चलता कब आएगी कब नहीं आएगी पढ़ाई लिखाई बच्चों के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कैसे बच्चे पढ़ें क्या करें क्या ना करें तो हम लोगों का है जो संसाधन है वो मोमबत्ती इस सब तरीकों से करते हैं स्थिति बहुत खराब है यहाँ की रोडों की स्वास्थ्य के बारे में श्रीमान चलिए हम लोगों के एरिया में है कि यहाँ तो जब ये नाली रोड ऐसे सिस्टम सही से नहीं है तो रहन सहन बहुत दुखदायी है तो शुद्ध वातावरण तो है बहुत अच्छा है मगर सरकारी सुविधाएं जो हैं और ना यहाँ कचरा जहाँ फेंके गंदगी शुरू हो गया है वहाँ गंदगी ही है टोटल कचरा पट्टी किरिया मच्छर स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है ये सब की हम लोग क्या करें अब इसके लिए सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है कूड़ेदान नहीं दे रही है जब यहाँ कूड़ादान लगाए रोड बनवाए नाली बनवाए हम लोग को सुविधा मिले तो स्वास्थ्य पर्यावरण भी हम लोगों का बेस्ट रहेगा और आए दिन हम लोगों के गाँव में कहीं पे रोड पे चौराहे पे आए दिन कुछ फालतू लोगों है जो की अशान्ति फैलाए रहते है अपराध के एक निष्ठा बनाके रखते है दारू पीके रास्ते मे बॉटल तोड़ना दारू पीना अभद्र तरीके से बात करना आए दिन लोगों को मारपीट करना परेशान करना ये समस्याएं खड़ी करते रहते हैं जैसे हम लोगों को बहुत बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है सामाजिक स्तर से अशान्ति का व्यवस्था यहाँ है क्या इसीलिए हम लोग बहुत परेशान तरीके से हैं हम लोग सोचते हैं ऐसा दूसरा भी गाँव होगा तीसरा गाँव भी होगा मगर हम लोगों का सोचना सोचना ठीक है कि नहीं ठीक है मगर हमारा गाँव तो जैसे